जय झूलेलाल सूरत गुजरात जो सूरत रामनगर में सिंधू वाड़ी ॾाढो वॾो हॉल आहे हिते शादियूं थींदियूं आहिनि योगा थींदी आहे फंक्शन थींदा आहिनि चेटीचंड आहे मेला मनाईंदा आहिनि माण्हू सतसंगु कराईंदा आहिनि कीर्तन कराईंदा आहिनि ऐं होली खेॾाईंदा आहिनि होलीअ में सुठे नमूने कलर नास्ता वग़ैरह सभु रखंदा आहिनि हिते ॿ हॉल आहिनि हिकु हेठि ए हिकु मथे ॿ टे फंक्शन मथे बि सभु थी सघंदा आहिनि हेठि बि हिते ॾाढा रूम आहिनि रूमनि में ॾाढी सुठी फैसिलिटी आहे हिते एक्ज़ीबिशन बि लॻाईंदा आहिनि माण्हू तरह तरह अलॻि तरीक़े जा एक्ज़ीबिशन लॻाईंदा आहिनि जंहिंखे शॉपिंग लाइ सुठो नमूने कुझु बि वठिणो हुजे हुते एक्ज़ीबिशन में वठी था सघनि ऐं सिंधूवाड़ी ॾाढी फेमस आहे ॾाढी वॾी आहे ॾाढो वॾो हॉल अथसि माण्हुन जे लाइ ॾाढा सारा रूम अथनि ए सी हॉल अलॻि रखिया विया आहिनि सभिनी खे यानी रामनगर वारनि खे ॾाढी ॾाढी सुविधाऊं आहिनि सुठी राम सिंधूवाड़ीअ लाइ